पयले सुवातेर जें हाड मोडलां तें सरळ दवरपाक जाय दोतोरागेर वता म्हणसर ताचेर थोडोसो जेल दवरूंक जाता उपरांत ताचे एक्सरे काडून खंयसरी तरी मार आसा जाल्यार ताची सर्जरी बी करपाक शकता उपरांत दोतोरान दिल्ले मेडिसीन घेवपाचें आनी एक रेगुलर चॅकप करून दवरपाचो